आं मावजिखौ फिनाय जादों मानो होनब्ला मावजिया जोंनि न'आव एन्जर थानायखौ बिसोरो आदार उखैब्लाथाय एन्जरखौ नागिर नागिर जानायखाय आं मावजिखौ मोजां मोनो मावजिखौ आङो बुन्दा मासे बुन्दि मासे दङ न'आव बे मावजि मानैनो आङो ओंखामखौ होयो आरो जों जाबानो बिसोरनोबो आं होयो मावजिया माने गाव गावनि माबाया दोननाय माल दोननाया मोजां जायाब्ला मावजियाथ' जेरैब्लाबो बेलाय नुनाय जिनिसखौलाय जाखागोनना बेदर फिसाखौलाय जाखागोनना बियो नों दोननायासो मोजां जानांगोन जों मोजांहाय थिनानै दोननांगोन आरो बे मावजि जानो हायि बायदि मोजाङै खोबथे खोबथा दोननांगोन आरो मावजिया गाइखेर लोङो आरो जों मावजिनो ओंखामखौ आङो मावजिनो होयो दाउ दङ आंहा दाउनोबो दाउआ इदिनो गोरलै दैनोगोनांब्लाथाय खाथाखौ नागिरो बेनो आङो खाथाखौ खानानै होयो खाथाखौ खानानै होनानै आं बे दाउखौ नायफा नायफा खालामनानै आबार खालामनानै दाउआ जेबोला दैगोन दैनायाव जायगा होनानै दैखांब्ला बियो गगोन गनायाव बियो बेसेबांबा दिनजों दाउदै दाउदैनिफ्राय फिसा ओंखारगोन ना बेयो बेखौ फिसा ओंखारबायना माबाय होननानै आङो बे दाउखौ नायगोन नायफा नायफा खालामबाय थायो जेथिया दाउआ गनानै दाउसा ओंखारो बे दाउसानोबो आङो माइरं एंखुर गोरलै गोरलैखौ बेनो जावख'नानै दाउसानो होयो आङो जेथिया ओंखारजोबनानै दाउनो आदार सारनानै होब्लाथाय दाउआ फिसाखौ आदारखौ जाखांजोबब्लाथाय बियो फिसाखौ बजबनानै लागोन होमबा खालामबाय जेन'बा एसे राखांब्लाथाय बियो गोजानाव गावनो आदार जाहोयो खारनो हायो आरो आं न'आव सैमाबो मासे दोन्दों बे सैमाखौ आङो फकिरास नाम दोन्दों आरो बे फकिरासआ गावनो गाबज्रि अबाफोर थाङोब्लाबो फकिरास फकिरास होननानै गाबज्रिहरब्लानो बियो फैयो जोंनि माथोखौ खोनाब्लाथाय बियो जोंखौ खाथियावनो फैनानै ओंखाम जानाय बायदि माबाब्लाथाय आथिंजों खालामबाय दांहां दांहां इदि खालामबाय थानानै खालामफैगोन इयो मानसिखौ जोंखौ सिनायो आरो बे सैमाया गुबुन मानसिखौ फैब्लाथाय बियो सोंगोन आरो बिरादनो अरहां अरहां अरहां सोंनो नागिरो होमब्लाबो बियो अरा आरो सैमायालाय न' फिनाय नालाय जों माथो खोनाब्लाथाय जोंनि माथो खोनाब्लाथाय बै मालाय मानसि फैनायखौबो बियो सोंनाया थाथ'लायो बेनोबो जोङो ओंखाम बेदर होयो आरो सैमाखौ बिनि मोदोमाव दादु जाब्लाथाय जोङो सैमाखौ सैमा थुखैग्रा साबोनजों थुखैनानै बिनो थुखैनानै बिखौ जोङो दोनो आरो दा माबाखौ सैमाखौ लोमजानाय बायदि मोनब्लाथाय आरो बिनो बिजि मुलि ड'क्टरनाव थांनानै होफैयो नागिरनानै